मीं पोज़ दा नांऽ ऐनी पता योगा दे ते जियां साढ़े स्कूल च असेंगी दसदे हे कि योगा करनें दे पैह्लैं ते फायदे दसदे हे ते दुई गल्ल असेंगी उनें सारा कुश ना समझांदे हे कि जियां अनुलोम बिलोम होईया जां किश ते ओह्दे कन्नैं बड़ा गै रिलैक्स मिलदा हा कि तुस कांटिन्युटी लगातार करदे रवो ते ओह्दे कन्नैं बड़े फायदे होंदे हे ते जियां इक लत्त उप्पर करियै इयां हत्थ कन्नैं फड़ियै उसी खड़ोते रवे ते तुंदे कन्नैं बैलैंस बी बनदा तुंदा ते बड़े होर बी फायदे होंदे न दियां अनुलोम बिलोम करियै सहा दी प्रावलम ठीक होंदी ऐ बड़े लोगें गी अस्थमां दी प्रवलम होंदी ऐ ते में दिक्केआ कि उनैं केह् कीते दा कि उनें अपनी सारी दवाईयां शुरु कीती दी दियां और जियां अस इनहेलर जिसी आखदे ते मेरे ख्याल कन्नैं जे तुस एह् आह्ला आसन शुरु करो अनुलोम बिलोम आह्ला ते तुंदी स्हा दी प्रावलम बौह्त ही ठीक हो सकदी ऐ बौह्त हद्द तक ठीक होई जानी ऐ पर उसी लगातार ते इक जियां तुसें टैम चूज़ करी लैना सवेरे दा ते तुसें रोज़ उसी करनां प्रापर तरीके कन्नै करनां ताकि पूरा साह् जियां में जुसेंगी दस्सनी आं कि इक आसन होंदा जियां इक दो इक अंगूठे कन्नैं ते इक उंगली कन्नैं जेह्की लास्ट आह्ली होंदी ऐ ओह्दे कन्नैं इक नक इयां बंद करनां ते खोह्लनां इक कन्नैं स्हा लैनां अन्दर ते इक कन्नैं बाह्र शोड़नां ते एह् आह्ला ते बौह्त बदियै ऐ ना जे तुस रोज़ दा सवेरे दस मैंट बी करी लैओ ते शाम्मी जे तुस इयां पार्कै पूर्कै बिच्च गे हो ते तुस जे करी लैओ इयां पार्क पूर्क बिच्च चलदे बी करी लैओ इयां बैठनें दी बी जरूरत नी पर जे तुसें जियां ठीक लगदा तुस उआं उस तरीके कन्नैं करी सकदे हो ते साह लैनें दी प्रावलम तां बौह्त लोकें गी ऐ ते एह्दे कन्नैं ठीक होई सकदा तुसें सहा अन्दर लैनां तुसें साह बाह्र शोड़नां ते एह् आह्ला आसन ते मिगी पसंद ऐ ते दूई गल्ल करचै ते इक एह्दे च होंदा हस्सनें आह्ला आसन ओह्दे बिच्च केह् होंदा ऐ कि तुसें इयां हस्सनां ऐ इयां अलग अलग तरीके दा हस्सनां होंदा ऐ बच्चे दे तरीके दा ते दुआ इयां जियां किश तुसें पैह्लें दा ते जियां बड्डे लोग किसे खुशी उप्पर हसदे न ओह्दे तरीके दा ते जियां बच्चा हसदा जां बड्डै हसदे एह्दे बिच्च एह् स्हेई ऐ कि तुंदा जेह्ड़ा बल्ड दा प्रैशर ऐ ओह् स्हेई होई जंदा हस्सनें कन्नैं तुंदा खून बददा ते बदी जंदा ते दुई गल्ल एह् कि जिसलै तुस हस्सनें हो ते पैह्ली गल्ल ओह्दे कन्नैं तुसेंगी ग्लो आना क्योंकि तुंदी जेह्ड़ी बॉड्डी ऐ ओह्दे बिच्च जेह्ड़ी खून ऐ ओह् बनदा ऐ ते दूई गल्ल जेह्ड़े तुंदी बॉड्डी बिच्च हार्मोन होंदे हून जियां सिरोलीन होईया जां डोपामाइन होईया ओह् तुंदे बाड्डी बिच्च स्हेी टैम पर रलीज़ होनां स्हेई टैम उप्पर तुसेंगी चीज़ां मैह्सूस होनियां स्हेई स्हेई मैह्सूस होंनियां तुंदी सोचनें दी पॉवर बदी जानी क्योंकि जिन्नां तुस हस्सगे तुंदी बॉड्डी उन्नी गै खुश रौह्नीं ऐ ते जिन्नां तुसें खुश रैह्नां उन्नां गै तुसें सेह्त दा फायदा होनां उन्नी गै तुंदी बॉड्डी ग्लो करनी ऐ उन्नां गै तुंदा बी पी स्हेई रैह्नां ऐ अज्ज कल बी पी बी बदा दा ऐ ते हस्सनें कन्नैं ओह् प्रावलम बी ठीक होई जंदी ऐ एह् ते बौह्त स्हेई ऐ ते दुई गल्ल एह् कि बच्चे हसदे ते केंई बारी बड्डे होईयै अस भुल्ली जंदे कि अस बच्चे जिसलै अस बच्चे हे ते ओल्लै लाइफ किन्नी सिंपल स्हेई ही क्योंकि अस हसदे रौंह्दे हे कोई निक्की गल्ल होंदी ही उसलै बी हसदे रौंह्दे हे ते एह् गल्ल बी बड़ी स्हेई ऐ कि बड्डे होईयै बी अस बच्चें आह्लियां हरकतां करियै थोह्ड़ा जेहा हस्सी लैच्चै अपनें आप च इयां जे तुंदे कन्नैं करा दा योगा ते उंदा कन्नैं बी तुस करी लैओ ते ते बौह्त फायदे होंदे नै जेह्ड़े में तुसेंगी दस्सी ओड़े